असांजे खेत्र में कला और शिल्प सैक्टर राज्य खे सांस्कृतिक पहचान और विरासत में ॾाढो योगदान ॾेई रहियो आहे जीअं कला और शिल्प में जीअं असांजो लखनऊ में चिकनकारी जो कम ॾाढो फेमस आहे हाणे त विहांव में बि चिकनकारी जो कम हले थो चाहे कॉटन में करे वठु जेतिरो सुठो सन्हो कमु चाहे माण्हू उन्हीअ हिसाब सां थी रहियो आहे चिकनकारी जो कमु कॉटन में चौड़चट में नायलॉन में सूती में हर छह में थी रहियो आहे और फिर है फिरोजाबाद में चूड़ी जो ॾाढो महत्व आहे हा अॼु कल्ह त इंडियन और वैस्टन में बि चूड़ी जो कमु रहियल आहे चूड़ियूं हर तरह जी मिलनि थी कांच जी लाह जी मैटल जी हा न और कानपुर में किथां किथां लैदर जो वर्क थी वियो आहे कानपुर में लैदर जो वर्क कानपुर ए कानपुर में लैदर जो वर्क कम थी रहियो आहे जीअं कि ॿारनि जे स्कूलनि जा जूता माण्हुनि जे विहांव शादी में वञनि था त लैदर जो सभु कोई पाइनि था और बधोड़ी और मिर्जापुर मीं गालीचे जो कम थी रहियो आहे गालीचनि जो कम हर घर में हमें वॾे घर में गालीचे जो प्रयोग कंदा आहियूं जीअं कि जंहिं सन्हो बि क यूस थींदो आहे और थुल्हे में बि उन्हीअ जो यूस थींदो आहे